हमको खाना बना बनाने नहीं आता है खाना आप बना सकती हैं बता सकती हैं कैसे बनाया जाता है तो सब्जी में जैसे कटहल का सब्जी कैसे बनाएँगे

जी भैया होली के दिन में जो गुझिया बनाते हैं उसमें क्या क्या पड़ता है गुझिया में ये पनीर का सब्जी कैसे बनती है आलू तो छोला का मतलब जैसे मटर का जो छोला बनाते हैं उसको कैसे बनाएँगे और टमाटर का चटनी जो मिठी वाली में बनाते उसको कैसे बनाऍंगे ये पकौड़ी में प्याज के पकौड़ी और जो बन बनाना है वो वो कैसे बनाएँगे अच्छा और दाल का फराई दाल को जो बना फ्राई बनाया जाता है उसको कैसे बनाएँगे क्या क्या पड़ता है दाल फ्राई दाल में जो डाल के फ्राई बनाते हैं अच्छा अच्छा एक बात रोटी ओ रोटियों को बता दो रोटी के बात ओ रोटी कैसे बेलते हैं उसको मतलब गोल गोल बेलना हमको नहीं तो हमसे गोल नहीं हो पाता उसको कैसे गोल बनाएँगे क्या आ रही है अच्छा कितना लगेगा

अच्छा ठीक है भैया चलिए ठीक है